हर्ब्स म्हणल्यार आमी वेगळेवेगळे तरेचे हर्ब्स म्हणजे आलें गंजन पुदिना वापरतात सो गंजन म्हणल्यार आमी गंजनाचें च्या करून पितात च्यान गंजन घाल्यार ताका बरो फ्लेवर येता आनी चडसो डायजेशन प्रॉब्लेम बी आसल्यार तो वता आलें बी आमी थंडेक वापरतात आल्याची च्या ताळो बी दुखलो जाल्यार आल्याची च्या करून पिलीं जाल्यार थंडी रोखडी कंट्रोलान येता तशेंच ह्या दिसांनी खूब गरमी जाल्या सो तातूंत लिंबू आनी पुदिनांचीं सरबत केलें जाल्यार खूबच बरें लागता हळडीचीं पानां जातात तीं हळडीचीं पानांचीं आमी पाताळ्यो करतात त्या भायर आमी चडशें कितेंय पुडींग किंवा धोणोस बी केलें जाल्यार तातून भितर हळडीचीं पानां कापून उडयलीं जाल्यार ताका बरो वास आनी टेस्टूय बरी येता